हाँ सर नमस्ते हाँ सर नमस्ते सर हाँ सर मेरा ना गोल सर मेरी अभी क्या थोड़ी तबियत खराब हो गई थी इस चक्कर मेरा ये थोड़ा सा रह गया नहीं तो सर मैं ना अब इस महीने में अपना पूरा कर दूँगी मेरा सा पचहत्तर पर्सेन्ट तो हो ही गया है सर सर पच्चीस पर्सेन्ट मेरा जो बचा है अभी मेरी ये दो मीटिंग होने वाली है जो मैं दो मीटिंग में इसको ख़त्म कर दूँगी उन लोगों से मिल के मेरा सारा प्लान हो जाएगा उनको में सारा बता दूँगी पिछले से कैसे करना है क्या है वो और ये सारा मेरा पूरा हो जाएगा पूरा इस महीने सर वो पिछले महीने का भी क्या है सर मेरी तबियत की वजह से हो गया था और मैं अब है ना इस महीने कोशिश कर रही हूँ कि सर वो मेरा पुराना जो रह गया है उसको में कम्प्लीट कर दूँ और उसके लिए थोड़ा सा सर मुझे टीम भी चाहिए कि जिससे मैं वो करवा सकूँ पुराना वाला सर मैं तो हूँ पर मुझे एक अपने साथ में और चाहिये कम कम करने के लिए सर टीम लीडर से मैंने बात की थी पर वो सर है ना जवाब ढंग से नहीं दे रहा है सर मैंने उससे बोला था कि मेरा जो पुराना जो पिछला है उसको जरा मेरा मदद कर दो तो वो पूर्ण हो जाए मेरे से उसने मुझे साफ मना कर दिया मेरे से नहीं होगा सर आप है ना उस समय मीटिंग में गये हुए थे तो मैं ना आपको नहीं बता पाई थी हाँ सर बताना था मुझे पर मैं भूल गई सर हाँ सर नहीं आगे से ध्यान रखूंगी सर मैं हाँ सर मैं ना ये सारा काम कर दूँगी आपको पूरा डबल करके दिखा दूँगी